हाँ अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मैं पौधे फूल फल या सब्जियाँ उगाना चाहूंगी तो ज़रूर उगाना चाहूँगी पौधों में जैसा कि पीपल का पेड़ है बर्ड शागौन ये औषधि पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं इनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज इन्हीं पौधों की जड़ से भी किया जाता है इन पौधों की जड़ से लेकर पूरा पौधा बहुत ही लाभदायक होता है बीमारियों के लिए और फलों में जैसे आम केला सेब नारियल संतरा ये सारे फल भी बहुत मीठे होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं और लाभदायक भी होते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उन्हें फल फूल खिलाया जाते है क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स सब कुछ पाए जाते हैं तो इन्हें खिलाया जाता है सब्जियों में भी आप देखिए तो जैसे करेला वो डायबिटीज़ के पेशेंटों को खिलाया जाता है मेथी तो इसलिए सब्जियाँ भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखती है और महत्वपूर्ण है और सब्जियों में भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स फायबर्स सब कुछ पाए जाते हैं तो हमें सब्जियाँ भी उगाना चाहिए फूल फूल भगवान जी को चढ़ाने या फिर किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसमें भी काम आते हैं तो फूल के पौधे भी उगाना चाहिए इसलिए मुझे पौधे फूल फल सब्जियाँ सब उगाना पसंद है